अठारां अगस्त दो ज्हार बाई पंजी अक्टूबर दो ज्हार तिन्न ठारां सितम्बर नाइनटीन उन्नी सौ न्यासी चार अगस्त दो ज्हार नौ पंज अगस्त दो ज्हार छे